میرے کچھ پسندیدہ محاورے ہیں جیسے گدھے کو باپ بنانا آنکھوں میں دھول جھونکنا کان پکنا مارا مارا پھرنا مجھے یہ سارے محاورے بہت پسند ہیں جب بھی کوئی کام نکالنا ہوتا ہے تو میں ڈائریکٹ یہ بولتی ہوں کہ اپنا کام نکالنے کے لیے تو گدھے کو باپ بنانا ہی پڑتا ہے ہمیں جب بھی کسی سے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے تو ہم یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ گدھے کو باپ بنانا آنکھ میں دھول جھونکنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہ چلے اور کوئی ایک دم سے کچھ کام کر کے چلا جائے تو اس کو ہم یہ بولتے ہیں کہ وہ تو آنکھ میں ہماری دھول جھونک کے چلا گیا اور کان پکنا جیسے یہ ہوتا ہے کوئی ہم سے بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے بات کیے جا رہا ہے ہمیں کسی چیز کے اوپر سنائے جا رہا ہے کچھ بات بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے اور ہمیں اس کی باتوں اس کی باتوں کو نہیں سننا تو ہم یہ بولتے ہیں کہ اس نے تو میرے کان پکا دیے یہ وہ اور مارا مارا پھرنا جیسے ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں تو ادھر سے ادھر پھرتے ہیں بالکل کمزور سے ہو جاتے ہیں تو ہم تب ہمیں کوئی یہ بولتا ہے یا ہم کسی کو ایسے بولتے ہیں کہ یہ تو مارا مارا پھر رہا ہے